तुम्हारी पसंदीदा कलर कौन सा है मेरा पसंदीदा कलर लाल गुलाबी और पीला है तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है मेरी पसंदीदा फिल्म हिन्दी हम साथ साथ हैं तुम्हारा पसंदीदा गाना कौन सा है मेरा पसंदीदा गाना हिन्दी गाना है